میں نے کچھ دن پہلے سوئیگی سے کچھ کھانا آڈر کیا تھا جس کا مجھے رسیپٹ نہیں ملا تو میں نے سوئیگی ایپ جو ہے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا اور وہاں میں نے کسٹمر ہیلپ لائن والوں کو کال کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے ایپ سے کچھ دن پہلے کچھ کھانا آڈر کیا تھا جس کا مجھے رسیپٹ نہیں ملا تو کیا اب اس میں کیا کر سکتے ہے میں نے ایپ مجھے ایپ ڈاؤن کرنے کے بعد مجھے میرا رسیپٹ مل گیا تو کیا آپ کے وہاں ریکارڈ آ گیا ہے کہ میں نے رسیپٹ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تھینک یو